टेक्नोलॉजी ने रोज़गार में अवसरों को काफ़ी मदद की है जैसे ए आई चीज़ें हो गई या ऑनलाइन किसी को फ़ॉर्म भरवाना है या ऑनलाइन कोई काम करवाना है या घर बैठे बैठे किसी भी चीज़ को कम्पलीट करना है यह घर बैठे किसी की बुकिंग करना है या घर बैठे ऑनलाइन ही पढ़ाई करना है तो इस तरह से तकनीक ने रोज़गार में बहुत ही शानदार अवसर खोले हैं यह डिग्रियाँ बहुत सारी है इसको ले कर जिस को कोई भी व्यक्ति कर के अपना जीवन चला सकता है बहुत ही अच्छे तरीक़े से जैसे आर ए सी आइ टी का कोर्स है उसको कर के भी वो कर सकता है ए आई का कोर्स है उसको कर के कर सकता है इसके अलावा विजुलाइजेसन का भी कोर्स होता है तो टेक्नोलॉजी को ले कर बहुत सारी डिग्रियाँ हैं जिस को लोग कर के अपना जीवन चला सकते हैं